बिहारमे जेना हमरासभके व्यवसायके बहुत एहन व्यवसाय छलए जाहिमेसँ किछु व्यवसाय महत्वपूर्ण छलए आओर बहुत नीक पाइ मिलि सकैत छलए लेकिन ओकर कोनो जेना गे गन्ना गन्नाके खेती बहुत भऽ रहल छलए जगह जगह किसान अपना अपना स्तरसँ अपना अपना जमीनमे नीक मेहनत ककऽ नीकसँ नीक करयके कोशिश केलथि आ करि रहल छथि आओर ओ अपन कोशिश कयलाके बाद गन्ना खूब उपजो भऽ रहल छै लेकिन उपज भेलाके बाद जे किसानके हुनकर मेहनतके फल मिलबाक चाही ओ नहि मिलि रहल छनि एतुका सरकार जे बिहार सरकार जे छथि हुनकर जे उद्यमी सरकार छथि हुनका उचित किसानकेँ किसानके उचित मूल्य नहि प्राप्त भऽ रहल अछि हुनका जे मूल्य होयबाक चाही ओ नहि भऽ रहल अछि जगह जगह जे हुनकर छनि जतय ओ यूज भऽ सकैए सेहो काज जेना मीलसभ अछि कए गो मिलसभ जेना अहाँके भऽ गेल हमरासभके क्षेत्रमे जहाँतक ज्ञान अछि तीनसँ चारिगो मिल छलए जाहिमे मात्र तीनटा मिल तऽ एखनमे बन्दे देख रहल छी किसानसभ ओनाहिए परेशान रहैत छथि जेना गन्नाके भऽ गेल अहाँकेँ एतय एगो लोहटके मिल सेहो बन्द भऽ गेल आओर एगो छलए अहाँके सकरी मिल जे बन्दे अछि ताहिके चक्करमे अहाँके किसानसभ नहि हुनका दाम मिल रहल छनि सही आ नहि यूज भऽ रहल छथि ओहिके चक्कर आओर कानून व्यवस्था सही नहि कहल जा सकैए कियाकि किसानके जखन फायदा नहि हेतै तखन फेर कानून व्यवस्था अहाँ ओकरा सही नहि कहि सकैत छी जखनिते कानून व्यवस्था अहाँ किसानके सभकुछ मिलतै तऽ कानून ऑटोमेटिक सही भऽ जेतै सही भऽ कियाकि कानून तखनिते सही हेतै ने जखन किसानके सही उचित मूल्य मिलतै किसान एतेक मेहनत आओर उखियार जे गन्ना जकरा उखियार कहैत छियै ओ एक सालके बाद एक एक साल लगैत छै हुनकर पूरा तैयार होइमे ताहि दुआरे कानून व्यवस्था अहाँके उखियारके नीकसँ नीक खेती हुए